हमारे गाँव के वृद्ध लोग जैसे कि बिस्तर पर वृद्ध होने के बाद उनके शरीर का स्वास्थ्य सही नहीं रहता इसीलिए बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो हम लोगों का अपना कर्तव्य होता है जैसे कि हमारे दादा हैं हमारे पिता के पिता हैं तो उनका देखभाल हम लोग करते हैं क्योंकि उन वो ही उनके ही दिन से हम लोग इस मतलब कि दुनियाँ में आए हैं हम लोग हम लोगों को पाल पोसकर के इतना बड़ा किए हैं तो उनको जैसे कि जब वो बिस्तर पे पड़ जाएँ तो उनको पानी देना खाना देना और उसके साथ हो सके तो उनका पैर हाथ को मालिश करना ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है क्योंकि उन लोग हम लोगों को बचपन में जैसे हम लोगों को पाले हैं ये सब कामों को हमारा हम हम लोगों के साथ किए हैं तो उनके साथ भी हम लोगों को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए क्योंकि जैसे कि हम लोग भी उनका इतना ही देखभाल करें जो कि हम हमारा देखभाल वो बचपन में जैसे देखभाल हमारा किए थे उस हिसाब से हम लोगों को उनका भी देखभाल करना चाहिए